گوتم بدھ نگر کے لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے لوگ آپس میں دوسرے کی سہایتا کرتے ہیں اگر جیسے کہیں جانے والے گاڑی ہے جیسے ہمیں ہمیں یہاں سے جانا ہے راہل وہار ہمیں یہاں سے بہت اچھی طرح سے ہمیں شفٹ مل جاتی ہے لفٹ مل جاتی ہے یہاں سے ہم ہوتے نکل جاتے ہیں اور جیسے کہ تاج ہائوے ہمیں جانا ہے یہاں سے گاڑی مل جاتی ہے اور ہمیں یہاں سے لال بہادر اور شاستری جانا ہے ہمیں وہاں تک گاڑی مل جاتی ہے راول بلا تک گاڑی مل جاتی ہے لال کنویں تک گاڑی مل جاتی ہے ہمیں بہت طرح کی لفٹیں مل جاتی ہیں